जय झूलेलाल मूंखे घुमणु फिरणु जो शौक़ु त इलाही आहे छोकी घुमण फिरण सां छा थींदो आहे पूरो ॾींहुं घर में वेठे वेठे या पूरो ॾींहुं हिकु ई रुटीन जो कमु कंदे बंदे खे इहा लॻंदो आहे की थोरो सो हल्को सो चेंज हुजणु खपे ॿारनि सां गॾु पहिरियों जॾहिं नंढा ॿार हूंदा हुआ त स्कूल जी छुटियुन जो इंतिज़ारु रहंदो हुओ की छुटी अचे त असां किते घुमणु वञूं किते न किते साल में ॿ दफ़ा घुमण जो प्रोग्राम ठही ई वेंदो हुओ पर जे महिल ॿार वॾा थिया त पंहिंजे दोस्तनि ऐं साहेड़ियुनि सां गॾु घुमण शुरू थिया त असांखे लॻे पियो के असां काॾे वञूं के उन खे तीरथ जे बहाने सां ही सई असां काॾे न काॾे घुमण जे लाइ वेंदासीं थोरो चेंज करण जे लाइ कि दिमाग़ु थोरो बदिले हिकु ई रूटीन में रहंदे रहंदे बोर थी वञूं पिया कुछ टाईम खां पोइ इहा लॻो की डॉक्टर ई चए थो कि तव्हांखे घुमणु वञणु ज़रूरी आ सर्दीनि जे टाईम में हीअं लॻदो आहे की कंहिं गर्मु जॻहियुनि ते वञूं दिल्ली जी थधि ज़्यादा हूंदी आहे की हुअं लॻंदो आहे की हिकिड़ो महीनो जनवरी जो पूरो महीनो त साउथ में किते वञूं या पुणे वुना किते थी अचूं हिन बहाने सां ई असां घुमणु वेंदा आहियूं गर्मी जे ॾींहनि में गर्मी हतरी पवंदी आहे मई जून जे महीने में कंहिं हिल स्टेशन ते वञण जो दिलि कंदो आहे हिन बहाने असां हीअं लॻंदो आहे थोरो चेंज बि थी वेंदो आहे ऐं डॉक्टर जे चवण जे हिसाब सां घर वारनि खे चई बि सघंदा आहियूं की डॉक्टर चयो आहे की थोरा ॾींहं ॿाहिरि थी अचो न त इहा थधि ऐं गर्मी सहन नथी थे ऐं विच में जेका बारिशुनि जो मौसम हूंदो आहे हुन मौसम में हीअं लॻदो आहे कि चल भई किते न किते बि हो नथो सम्झ अचे गाॾी न घर जे ॿाहिरि वञी करे ई चकर लॻाए अचो यात्रा करणु मूंखे पसंदि आहे इलाही ज़्यादा सुठो लॻंदो आहे त कॾहिं कॾहिं हीअं लॻंदो आहे की वापसि जे महिल घर ईंदा आ्यूंहि त पंहिंजो घर गुरु जो दर त जेको आराम पंहिंजे घर में मिले थो उहो किते नथो मिले होटलनि में या महफिलनि में या किते बि वञो लेकिन जेमल्हि पांजे घर अचूं था त एतरी शांती मिलंदी आहे कि स्वर्ग किते बि हुजे पर पंहिंजे घर खां सुठो स्वर्ग किते कोन्हे